हा पारंपरिक गेमुनि में असांजे देश में तमामु सुठियूं सुठियूं गेमूं आहिनि पारंपरिक जीअं की कुश्ती आहे खो खो आहे जीअं नंढपिण में असां खो खो खेॾंदा हुआसीं सभु मिली करे साहिड़ियूं या दोस्त कंहिं खो खो खो करे हिक ॿिए खे वॾाईंदा हुआसीं तोखे खो मूंखे खो इहो बि हिकु पारंपरिक गेम आहे इन खां पोइ कुश्ती ऐं गिल्ली डंडा अहिड़ियूं बि गेमूं घणेई पारंपरिक गेमूं आहिनि कु कुश्ती जीअं गिल्ली डंडा लट्टू चङी तरह सां इहे सुठी तरीक़े सां खेॾण वारियूं गेमूं हूंदियू हुयूं जेके असां पारंपरिक गेमूं चई रहंदा हुआसीं ऐं उहो कोई पुरस्कार जूं या कोई गिफ्ट जूं मोहताज न हूंदियूं उहो सिर्फु हिकु पंहिंजे मन जी ख़ुशीअ लाइ असां खेॾंदा हुआसीं जंहिंखें पारंपरिक गेम चई सघूं था जीअं की शतरंज शतरंज बि खेॾी सघंदा हुआसीं उहे बि हिकु गेम आहे पारंपरिक गेम इन में बि चङो मज़ो आहे ऐं हीअ हिकु पारंपरिक गेमूं आहिनि जेके महिमाननि खे या जेके ॿाहिरां अचनि था उहे ॼाणे सघनि था ऐं उन्हनि खे असां सम्झाए सघूं था की हीअ असां जूं पारंपरिक गेमूं आहिनि जीअं की कुश्ती आहे खो खो आहे कॿडी आहे गिली डंडा आहिनि अहिड़ियूं चङी गेमियूं आहिनि जंहिंखें असां पारंपरिक गेमूं चई सघूं था